इस ग्रांऽ च जि'यां कि बिजनेस जि'यां कि फुल्लें दा बाग लाई लैओ ते फुल्ल तोड़ियै बेची ओड़े होर अनाज लाई ओड़ेआ अनाज जेल्लै उगदा ऐ अनाज सकाई सकाइयै बेची ओड़ेआ ओह्दे बाद सब्जियां लाई दियां सब्जियां जेल्लै उगदियां न सब्जियां लगदियां न ओह् तोलियै बेची ओड़ियां न बस इस्सै तरह दे बिज़नेस